हेलो हँ अहाँ के बाजैत छियै हँ हम मैनेजर साहब बाजैत छी अच्छा अच्छा ठीक भए जेतै भए जेतै अहाँ करू रूममे फैसिलिटी अहाँ कीसभ फैसिलिटी लय लेल चाहैत छियै हँ ए सी उपलब्ध अछि हँ बेडरूम तऽ छै बढ़िआँ छै एकदम गद्दायुक्त छै पूरा एकदम नहि नहि लाइट ताइट या सफाइ तफाइ एहिसभके कोनो दिक्कत नहि यए बहुत बढ़िआँ यए अहाँ आबि कऽ देख लियौ आ सेवामे कोनो प्रकारके कमी नहि रहत कियाक तऽ एहि जगहपर कमी नहि होइत छै भोजनमे अहाँ नॉनवेज ली या मानिके चलू भोजनमे अहाँ की तरहके भोजन चाहैत छियै हँ हँ मीट चावल सेहो अहाँकेँ मिल जेतै निश्चित रूपसँ ओ भी अहाँके सामनेमे बनि कऽ तैयार हेतै ई नहि जे कतहु मानि लिअ जे बनल भोजन छै राखल छै आ अहाँ एलियै अहाँकेँ दए देल जेतै से नहि एहि दुआरे जे हम अपन अहाँ जे पहुँचबै तऽ तकरीबन अहाँकेँ हम पन्द्रहसँ बीस मिनटके अन्दरमे भोजन तैयार करबा कए अहाँकेँ हम भेजबा सकैत छी अहाँके रूममे पन्द्रह मिनट या बीस मिनट बहुत भऽ गेल ओहिमे कमी नहि हैत अहाँ अबियौ नहि कोनो भी प्रकारके कुलबुल नहि हेतै अच्छा हँ पानी एकदम मिनरल वाटर अहाँकेँ मिलत पानीमे कोनो प्रकारके कमी नहि रहत आ ओना हमरा होटलमे मानि लिअ कोनो भी प्रकारके कमी नहि छै अहाँ एकबेर एबै ने एकबेर अहाँकेँ जे सेवा करैके मौका मिलतै ओहिसँ अहाँ जरूर सन्तुष्ट रहबै आगाँ जे अहाँ फेर कतहु जेबो करबै तऽ ई जरूर याद करबै जे सहरसो जिलामे हम सङ्गम होटल गेल रही ओहि जगहपर ओतुका मालिक या स्टाफके कोनो भी तरहके हमरा दिक्कत होइ लेल नहि देलक नहि अहाँ कोशिश किआ करैत छी अहाँ निश्चित रूपसँ अबियौ ठीक छै अबियौ अहाँके वेलकम